मुंहिंजो नालो नरेश आहे मां सूरत में रहंदो आहियां सूरत में असां वटि इते जेके होलसेल मार्किट आहिनि सम्झो कपिड़े जो कमु सूरत में ॾाढो सुठो आहे असां वटि पुराणे में पुराणा सूरत टेक्स्टाइल मार्किट जे जे मार्किट बॉम्बे न्यू बॉम्बे मार्किट ओल्ड बॉम्बे मार्किट इहे सभु आहिनि सभु होलसेल जा ई मार्किट आहिनि इनखां पोइ जेको सूरत जे अंदरु वेजीटेबल मार्किट आहे उहो वॾे में वॾो हिकिड़ो हिकिड़ो ई मार्किट आहे जेको सरदार मार्किट करे सॾियो वेंदो आहे ऐं बाक़ी जेको किराने जा होलसेल दुकान आहिनि उहे सूरत जे अंदरु चङनि जॻहियुनि ते जीअं की जापा बाज़ार चौटा बाज़ार भागल इहे सभु एरिए जा नाला आहिनि सूरत जे अंदरु ऐं जीअं त अॼुकल्ह महांगवारीअ जो ॾाढो दौर हली रहियो आहे अॻिए माण्हू हिकु माण्हू कमाईंदो हुओ त सॼी फैमिलीअ खे पाले सघंदो हुओ पर जेको अॼु जो टाइम आहे ॾाढो ख़राबु समय आहे छो त जॾहिं खां ऑनलाइन वग़ैरह सभु आयो आहे इन्हनि माण्हुनि जा बेफालतू ख़र्च वधाया आहिनि माण्हू घरां ॿाहिरि नथो निकिरे किथे वेंदे छा वञी कंदे ऑनलाइन घुराए छॾु सुठो अथई माण्हुनि जे चए ते ॿिया माण्हू लॻनि था त मतिलब में बाज़ार में न वञी करे अघु त पास न करे करे उहे ऑनलाइन ई ख़रीदी कन था त पंहिंजे पाण खे नुक़सान था पोहचाइनि छो त बाज़ार में वेंदा त उन्हनि खे शइ कंहिं बि शइ जी ख़बर पवंदी दाल घणे आहे चांवर घणे आहिनि अटो घणे आहे कोलगेट घणे आहे तेलु घणे आहे साबुण घणे आहे शैंपू घणे आहे जाम शयूं आहिनि हज़ारे शयूं आहिनि पर इन्सानु ऑनलाइन मोबाइल ते फ़ोटू ॾिसी हीअ सुठो आहे हीअ सुठो आहे न घुर्ज हूंदी तंहिंखां पोइ बि उहे इन्सानु उन शइ खे घर में घुराए रहियो आहे बेफालतू ख़र्च वधाए रहिया आहिनि इन्हीअ खां त महिरबानी करे कोई बि इन्सानु आहे ऑनलाइन ख़रीदी न करे दुकाननि ते वञी करे पंहिंजो जेको बि जीवन जो ज़रूरत जी शइ आहे उहाई पर्चेस करे इहा असांजी गुज़ारिश आहे